पंज जनवरी उणिवीह सौ अठानवे अरिड़ह मार्च उणिवीह सौ अठहठि नव मई ॿ हज़ार टे वीह दिसम्बर उणिवीह सौ चोरासी पंजवीह अप्रैल ॿ हज़ार सत